सिंधीअ में त घणेई मनपसंदि पहाका आहिनि जीअं अखियुनि में सुरमो पाइणु मतिलबु चरियो ठाहिणु हिन जे अलावा अंधनि आंदो कुतनि चटियो अंधनि में काणो राजा घणेई आहिनि जीअं मां बुधाईंदो थो वञा बाबा भली ढकी भली ऐं बिलीअ जे गले में गिंगड़ी ॿधणु बिन घुरे मोती मिले घुरे न मिले विख कर्ज़ु वॾो मर्ज़ु आहे ग़रीब जा भाॻ बि ग़रीबु वगर जे बिना पैसो न मिलंदो आहे ॾुख पुठिया सुख सुख पुठिया ॾुख सिज ॿ पासा थींदो आहे ऐं घणेई पहाका आहिनि मां ॿुधाईंदो थो वञा जीअं गॾे जे अॻिया गज़ल लटकणु जेके लालच डिॿी आहे न त इहो चइबो आहे गॾे जे अॻिया गज़ल लटकाइणु ऐं के वधीक ख़र्चु कंदो आहे त उन जे लाइ आहे घर वारे ॾियारी करणु हिकु चुप सौ सुख मतिलबु माठि ते ई भली जिते माखी उते मखु मतिलबु महिनत कंदा त फल मिलंदो अंधनि मुल्तान लधो यानि की महिनत सां हर का शइ संभव आहे धख हणु धीअ खे त सिखे नूंहं ई त तव्हां समुझी वेंदा हूअं ई